روایتی فنون اور خطاطی نے ہندوستان میں اردو بولنے والے طبقوں کے فنی اظہار کو بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے خاص طور پر جب ہم لوگ ان روایت فنون اور خطاطی میں مذہبی تحریروں کو دیکھتے ہیں اور اس طرح سے عمارتوں کی زینت میں غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اردو بولنے والے طبقوں کے فنی اظہار کو کتنا متاثر کیا گیا ہے اور کتنا زیادہ اس پر کام کیا گیا ہے ان روایتی فنون کی وجہ سے اردو بولنے والے طبقے کا ارتقا کس طرح سے ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے جسے ہم لوگ بھول نہیں سکتے جسے ہم لوگ فراموش نہیں کر سکتے اور ان روایتی فنون اور خطاطی کے ذریعے سے ہی ہندوستان کے اندر فنی اظہار کو عام کیا گیا ہے چاہے وہ مذہبی تحریروں میں ہو یا پھر عمارتی عمارتوں یا بے گھر چیزوں کی زینت میں ہو چاہے وہ نقاشی بھی ہو چاہے کسی اور چیز میں ہو یہ سب ہمارے ہندوستان کے اندر اردو بولنے والے طبقوں کے فنی اظہار کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں